کنویں کے پانی میں اتنا کچھ تو ہم نہیں جانتے ہیں اور تھورا بہت جانتے بھی ہیں تو بتا دیتے ہیں کنویں کے پانی سے ہمیں بہت لاب ملتا ہے اور بہت پیاسے کو پانی ملتا ہے کوئی بھی مطلب پیاسا رہتا ہے تو کنویں سے جا کے بالٹی میں سے پانی لے لیتا ہے کچھ بھی مطلب ہوتا ہے تو پیاس لگے یا کچھ بھی ہو تو جا کر کنویں سے ہی پانی لیا جاتا ہے پہلے کے جمانہ میں تو نہ ہی موٹر تھا نہ ہی نل تھا نہ ہی ٹیول تھا آج کل کے جمانے میں تو ٹیول ہے نل ہے اور بھی بہت کچھ ہے موٹر ہے بہت ہی ساری چیج ہے اس لیے پہلے کا جمانہ تو بس ایک کنواں تھا اسی سے سب پیاسا پا پیاسا اور کام وام کا ہر چیز کے لیے پانی لیا جاتا تھا ہم لوگ کو بہت ہی جیادہ پہلے وہی کنواں سے ہی کام ہوتا تھا آج کل تو بہت ہی جیادہ سویدھائیں آ گئے ہیں کوئی بھی پیاس لگے یا کچھ بھی ہو کوئی بھی ضروری کے لیے بس پانی ہی پانی وہی کنواں کا ہی پانی یوج کرا جاتا تھا آج کل تو بہت سارے چیز آگئے ہیں پانی کے لیے تو اس لیے ہم لوگ کو کچھ بھی مطلب جرور سے جروری مطلب پانی استعمال کے لیے کنویں سے ہی پیے پیتے تھے اور آج کل تو ہم لوگو فلٹر سے پیتے ہیں ٹیول سے پیتے ہیں موٹر کا یوج کرتے ہیں بہت ساری چیج ہوتی ہے ہم لوگ کو موٹر کا پانی مطلب آج کل نکلا ہے پہلے کے جمانے میں کنویں سے ہی نکالا جاتا تھا ہم لوگ کو اتنا تو نہیں پتا پھر بھی مطلب تھورا بہت دیکھے ہیں فلم میں اور بھی بہت کچھ کہانی میں سنے ہیں لیکن ہم لوگ کو اتنا نہیں